میں فوٹو ترمیم کے لیے کافی زیادہ اس بات پر فوکس کرتا ہوں کافی زیادہ ویب سائٹ پر وزٹ کرتا ہوں اے آئی ٹولز جو ہوتے ہیں اس میں میں وزٹ کرتا ہوں اور بہت سے سافٹویئر ایسے ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ اپنے فوٹو کو ترمیم کر سکتے ہیں یا اپنے فوٹو کو بہترین بنا سکتے ہیں تو بات کی جائے ان سافٹویئر ایپ کی تو سب سے نمبر ون پہ آتا ہے فوٹوہولک ایپ جس میں آپ فوٹو کو کلاوڈ چینج کر سکتے ہیں ایریا وائز چینج کر سکتے ہیں دوسرے پر آتا ہے پکس آرٹ وہ بھی کافی اچھا سافٹویئر ایپ ہے جس کی مدد سے آپ اپنے فوٹو کو اپنی تصویر کو بہترین بنا سکتے ہیں فوٹو گرنڈر ایک ایپ ہے اس میں بھی کافی زیادہ سہولیتیں ہوتی ہیں اپنے تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے اور سافٹویئر بہت سے ایسے ہیں جو جس کی مدد سے آپ اپنی تصویر کو خوبصورت بنا سکتے ہیں